جیسے جب میں پڑھائی کرنے بیٹھتی ہوں اور پڑھتی ہوں تو بہت سے ایسے کویشچنس ہوتے ہیں جس کا آنسر بہت مشکل ہوتا ہے یا جو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے گوگل کرنا پڑتا ہے مطلب لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے پھر بھی نہ سمجھ آئے تو بہت جگہ دیکھنا پڑتا ہے اس یہ سب مشکل آتی ہے اور اسی مشکل کو دور کرنے کے لیے محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے کہ پہلے گوگل کرو اگر گوگل میں بھی نہیں سمجھ آتا ہے تو لوگوں سے پوچھو کہ مجھے مشکل ہو رہی ہے آپ اس کا جواب بتائیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو یہی سب ہوتا ہے بہت سی مشکل آتی لیکن اس سے نپٹنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کو اس چیز کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اس چیز کو اندر تک جاننا پڑتا ہے کہ کیسے کیا ہے اور ایسے ہی محنت کرتے ہیں تو اس چیز کا حل بھی ملتا ہے اس مطلب جو کوشچنس ہیں اس کے جواب بھی ملتے ہیں تو کرنا چاہیے